नमस्कार मैम हाँ नमस्कार हाँ हाँ देखिए मेरा पाण्डेय वस्त्रालय हैं यहाँ पर बहुत सारा समान मिलता है जैसे साड़ियाँ हैं ब्राइडल साड़ियाँ भी हैं ब्राइडल लहंगे भी हैं दुपट्टे हैं और सूट्स वगेरह हैं आपको क्या चाहिए हाँ हाँ दुपट्टे तो अलग से हैं दुपट्टे थोड़े हैवी भी जैसा आप बताइए दुपट्टे हैवी भी हैं और हल्के में भी हैं जैसा आप चाहेंगी वैसा मिल जाएगा आपको कितने तक चाहिए आपको अपनी सॉप के लिए चाहिये न आपको अपनी सॉप के लिए चाहिये तो ठीक है सॉप के लिए आपको कितने लहंगे चाहिए हाँ आपको दस लहंगे मिल जाएंगे ठीक है लगा देंगे आप आ जाइए और आपको जैसा आप पसंद करेंगी मेरे वस्त्रालय आपके हिसाब से हल्के लहंगे भारी लहंगे और सब भारी साड़ियाँ हल्की साड़ियाँ जैसा आप पसंद करेंगी वैसा आपको मिल जाएगा हर चीज अवलेबल है आपके लिए तो आप आ जाइए और आ के देख लीजिए आपको किस रेट में चाहिए लह देखिए मेरे यहाँ थ थ्री थाउजेंड से ले के और आपका ट्वेन्टी फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड आप जैसा चाहेंगी ऐसे लहंगे मिल जाएंगे रेट अलग अलग हैं जैसा काम होगा लहंगे में उस तरीके के रेट भी हैं ठीक है अ उसी तरीके से साड़ियों का भी है जिस तरीके का काम है साड़ियों मे उसी तरह का रेट है साड़ियों के तो आप जैसे एक ब्राइडल लहंगा अच्छा अगर आप चाहेंगी तो कम से कम दस हजार ग्यारह हजार का मिलेगा और हाके में अगर आप चाहेंगी तो पाँच हजार छः हजार सात हजार जैसा आप चाहेंगी वैसा मिलेगा हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ आपकी सॉप में तो क्या कहते क्या कहते क्या होते बूटीशियन का काम होता होगा न तो उसमें दुल्हन वगेरह सजाई जाती होंगी तो उनके लिए तो ब्राइडल लहंगा अच्छा लगेगा ब्राइडल लहंगा जो है दुल्हनों के लिए

हाँ ब्राइडल लहंगा मिलेगा

हाँ ठीक है मैम आपको मिल जाएगा आपको जैसा चाहेंगी वैसा मिल जाएगा यहाँ पर और दुपट्टे जैसा चाहेंगी आप मैचिंग के दुपट्टे भी अदरवाइज अदर भी दुपट्टे जैसा आप पसंद करेंगी वैसा आपको सब यहाँ समान मिल जाएगा ठीक है मैम आप देखिए यहाँ पर सटरडे और संडे जो है ऑफ रहता है और आप और किसी दिन भी जि जिस दिन भी चाहिए आप आ सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सटरडे और संडे थोड़ा सा ऑफ रहता है संडे को तो हाफ टाइम खुल जाता है लेकिन सटरडे बिल्कुल ऑफ रहता है ठीक है मै ठीक है मैम आप आइएगा ठीक हाँ नमस्कार